मूंखे सभिनी खां घणे में घणा किताब कविताउनि जा वणंदा आहिनि ख़ासि करे शाह साहिब बेवस दिलगीर हरि दिलगीर जा किताब मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि जीअं शाह साहिब जो रसालो इहो मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो वॾो ग्रंथ आहे शाह जे रसाले मां जीअं ॾातार त तूं असी मिड़ई मङिणा मींहुं वंडाए था वसिणा सदा वसी तूं जंहिं घरु अची मूं त मेड़ियाई माना मकर डोल डिलो नातो निमाणीअ सां कोन्हे कमीणीअ जो बग़ैरि थो बिलो तुंहिंजो नाव विलो वठियो वेठी आहियां इन खां सवाइ इन जे कविता जी शायरीअ जी किताबनि में अगरि ॾिसिजे त मूंखे उन जे सतनि सुरमियनि ॾाढो ॾाढो प्रभाव विधो आहे मुंहिंजे ज़िंदगीअ में मारूई ससूई सुहिणी नूरी लीला तमामु घणो मूंखे मूं ते प्रभाव विधो आहे मां अगरि मारवीअ ते ॾाढो ॻाईंदी बि आहियां मारवी जेका आहे उन जे लाइ मूंखे वतन जी हुब उन जे ॾाढो प्रभावित कयो आहे वरी स ससूईअ जा जे बारे में बि मूंखे हुन में ॾाढो सुठो नूरीअ जी निमाणाई उन में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे सुहिणीअ जो प्रेम मूंखे ॾाढो लीला जो त्याॻु मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कूड़ कच ते कॾहिं पाण खे न विरिहाइजे उन खां सवाइ राय ॾियाच जो जे राय ॾियाच सुर राय ॾियाच जो मूं ते ॾाढो असुरु पियो आहे ॿियां कहिड़ा बि किताब मूंखे एॾो प्रभावित का आखाणियुनि जा या नाविल नाविल या आखाणियुनि जा किताब मूंखे मुंहिंजे ज़िंदगी में न पार पार विझी सघियां आहिनि पर कविता में मां शाह जो रसालो त गीता खां बि मथे करे लेखींदी आहियां ऐं उन जे हर हिकु पाईंट ते हर हिकु सुर जो जंहिं सुर मल्हार बि अगरि मां पढ़ंदी आहियां त मूंखे लॻंदो आहे त अरे अॼु पकु ई पकु मींहुं पवंदो त अलाए छो मुंहिंजे ज़िंदगीअ ते उन्हनि जे किताब ॾाढो असुरु विधो आहे शाह जो रसालो मुंहिंजे ज़िंदगीअ लाइ हिकु वॾे में वॾो सुठे में सुठो ग्रंथ आहे